ہمارے گھر کی مستورات ماں بہنیں گھر کے اندر کچن کے اندر کھانا بناتی ہیں اور کھانا بنانے وہاں پر سلینڈر لگا رہتا ہے تو ہمیں آئے دن ڈر لگا رہتا تاکہ خدا نخواستہ اس کے اندر کچھ ہو نہ جائے سیلنڈر میں کسی دن پائپ نہ نکل جائے اس لیے سلینڈر سے تھوڑا ہم دور لگاتے ہیں اس کا پائپ لمبا رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ سلینڈر کے نادانی برتنے سے سلینڈر پھٹ چکے ہیں کئی گھروں میں آگ لگ چکی ہے اس لیے ہم کو احتیاط کرنی ہے کہ سلینڈر کو ہم اپنے گھر کے چولہے سے دور رکھیں تاکہ کوئی بچہ کوئی بوڑھا بزرگ دھوکے سے اس کے پاس نہ جائے کیونکہ یہ خطرے کی نشانی ہے اس کو ہم چولہے کے پاس چولہے کے قریب نہ رکھیں تو اچھا ہے تاکہ اس کی اس کے اندر آگ کی لپٹ نہ لگے اور اس کے اندر کوئی گرمی کا ماحول نہ بنے تاکہ یہ پھٹنے پہ نہ آئے اس لیے ہمیں چولہے سے دور رکھنا ہے کچن کے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ ہمارے بچے کبھی بھی کچن کے اندر گھس جاتے ہیں مستورات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ماں بہنیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی دقت نہ ہو اور بچے وہاں پر نہ جائیں اس لئے ہمیں احتیاط برتنی ہے چولہا ہمیں چولہے سے سلینڈر جتنا دور رکھ سکیں ہم اتنا دور رکھیں کیونکہ کئی جگہ گھٹنا ہو چکی ہیں ایسے بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے بچے معصوم ہوتے ہیں اس لیے سلینڈر کو ہم حفاظت سے کہیں ایسی جگہ رکھیں تاکہ بچے بھی وہاں ہاتھ نہ لگا سکیں اور اس کو چھیڑ خانی نہ کر سکیں آپ کو سب کو احتیاط برتنی چاہیے اس چیز میں